जय झूलेलाल मुंहिंजे हिसाब सां रोटी ठाइण जो कमु ज़ाइफ़ुनि जो ई आहे इन करे मां पंहिंजे घर परिवार लाइ सुठी सुठी रोटी ठाहींदी आहियां अलॻि अलॻि वैरायटियूं ठाहींदी आहियां उहे खाई करे मुंहिंजे घर जा सब भाती मुंहिंजा ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं मुंहिंजे परिवार में को बि मर्दु रोटी कोन ठाहींदो आहे